सुपौल मे किछु स्थानीय चैरिटी आओर समुदायिक संस्था छै जेकर नाम अछि डैश डैश डैश ओकर जे ओ जे काज करैत अछि ओकर जे कारण सबके समर्थन करैत अछि ओ अछि जे शिक्षाके क्षेत्र मे काज करैत अछि नारी सशक्तिकरणके क्षेत्र मे काज करैत अछि ग़रीब बच्चा सबके मदद करैत अछि ठीक छै बाजि लेलिए ई साइड सॅं काम हेबाक चाही कम से कम चौबीस पच्चीस जे छै तहन एकरे